गामि ओनसोलनि हारिमुआरि सिनायथि फोथांनानै लाखिनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि गोदो जेरै गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय खाबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बेफोरबायदि खेला जों गेलेबोयोमोन आरो गेलेनांगौबो गेलेनायजोंसो देहाफोराबो राफोद जायो आरो हारिनि हारिमुखौ लाखिनाय जायो आजिखालि गोबां गेलेनायफोरा गामि गामि गैया जालांनो हमबाय गोदो गेलेयोमोन फुटबल खौथ' फ्राय गेलेयोमोन खाबादिफोरखौबो गेलेयोमोन बाथा गेलेयोमोन गिला गेलेयोमोन बेफोर गेलेनायफोरा जोंनि हारिनि मोनसे बर' सिनायथिमोन आरो बेफोर गेलेनायफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनाया जोंनि बे हारिनि थाखाय जोबोद गोनां आरो लाखिथारनांगौ बे आरो गामि ओनसोलफोरावथ' ओरैनो गेलेनाया जोङो बेफोरखौनो गेलेयोमोन फ्राय फुटबल फोरबो गेलेयो भलिबल गेलेयो आरो क्रिकेट बो गेलेसै आजिखालि बेफोरखौ गेलेयोमोन आरो खिन्थु जोंनि मेइन गेलेनाया जाबाय खाबादि गिला बाथा आरो दाउला सौलायनाय बेफोरनो मेइन मोन आरो आरो फुटबल बेफोरखौ गेलेयोमोन आरो गेलेनांगौ गेलेनाया गेलेनायजोंसो मोजां सोमोन्दो फैलायो गामिजों गामि बै गामिजों बै गामि आरो गेलेनाया मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिलायो आरो सोमोन्दो लाखिनायजों लोगोसे जों मोजां अनलायनाय फोथायलायनाय बेबायदि थायो आरो ओंखायनो जों बेफोरबायदि खेला दुलाफोरखौ गेलेनाया जोबोद गोनांथार आरो गेलेनांगौ आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै